केमिकेल पेस्टिसाइट राहाखौ सिलिंखार खालामदों होनना आं सानो औ दखानाव फाननाय प्लाष्टिकनि बेसादफ्रा मा होनो सेवा हायाव जोङो जानला मोनला जानानै गारना दोनोब्ला बे हा सिङाव हाबनानै बिदिनो आबाद मावोब्ला प्लाष्टिक आबादा मोजां जाया बेनिफ्राय हाया नस्थ' जालाङो बिनि थाखाय जोङो प्लाष्टिकफोरखौ बाहायैयानो मोजां जागोन होननानै सानो आरो प्लाष्टिकनि जायगायाव जों खागजजों बनायनाय बनायनाय जाहाथे खागजखौ जोङो खावना सावनानैबो होनो हायो बा बियो गोलैनानै थायोब्लाबो हायाव मिलायनानै गोरोब जानानै थायो बिनि थाखाय जों प्लाष्टिकनि जायगायाव जों खागजखौ बाहायब्ला साबसिन जागोन होननानै आं सानो

प्लाष्टिकनि प्लाष्टिकआव थानाय मुवाफोरखौबो जों गोबावै जाजाबाय थाया देहायाबो देहायाबो नस्थ' जायो बा देहाखौ खहा खालामो उदैनि प्रब्लेम जाहोयो बेनि थाखायनो जोङो प्लाष्टिकआव थानाय बेसादफोरखौ जायालासिनो जायालासिनो थानो नाजानांगौ आरो प्लाष्टिकखौ जोङो बाहायालासिनो बेनि जायगायाव जोङो कागजजों बनाय खागजजों बनायनानै बनायनानै लानो हायो